जों सरकारनिफ्राय जों माइरं मोनो बिदिनो जोंहा दा सरकारनिफ्राय जों नै आइ आफाया बोरायलायबाय बुरिलायबाय सरकारनिफ्राय न' मोनाखै दा जोंनि आइया रान्दि पेन्सनल' मोनो आं अरुनदय मोनो सरकारनिफ्राय माइरं दालि एखनबा मासआव खननै दाथ' मास मोननैसोआनो जाबाय आरो सरकारा माइरंखौ माबाया रानैआ सरकारनिफ्राय जों माइरं मोनो सिनि थाव मोनोमोन आवगोलहाय दा माइरंल' मोनबाय सरकारनिफ्राय बिदिनो न' मोननांगौमोन मोनाखै जब कार्दनि फैसा जब कार्द मोनो एरैनो बुरै पेन्सन मोनो